फाव ड्रायभारनि रेटिंखौ नायनानै जोङो फिडबेकफोरखौ मोजाङै होनो नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला उबेर ड्रायभारफोरा आरो अला ड्रायभारफोरा मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो बेनिथाखायनो जोङो मोजाङै नायनानै बिसोरनि फिडबेकफोरखौ होनो नांगौ उबेर ड्रायभारफोरा गाज्रि लोगो मोनोब्ला बिसोरखौ जोङो गाज्रियैनो फिडबेकखौ होनो नांगोन आरो मोजां लोगो मोनोब्ला मोजांखौ जोङो होनो नांगोन उबेर ड्रायभारफोरा बिराद खस्त' खालामग्राबो थायो बेनि थाखायनो बिसोरनि सायाव मोजां फिडबेकफोरखौबो जोङो होनो नांगौ जोंनि थाखायनो बिसोरनि उदैयाबो सोलियो बिसोरनि संसार बिसोरनि फिसा फिसौफोराबो थांनानै थायो बेनिखायनो सोरबा सोरबा उबेर ड्रायभारफोरा बिराद मोजांबो जायो आरो सोरबा सोरबा बिराद गाज्रि जायो उबेर ड्रायभारफोरनि बागै मोनथियाखैब्ला खाथि खालायावबो सोंनानै लानो हायो आरो गाव गावनि लोगोफोरनिआवबो सोंनानै लानो हायो नोङो गाखो फेराखैब्ला उबेरफोराव सोंनानै लानायानो गाहाम उबेराव गाखोब्ला मा बायदि आरो बिनि थासारिया मा बायदि बेफोरखौ नायनानै जोङो साननानै लोगोनाव सोंनानै लानो हानाय हानाया मोजां आरो जेब्ला बिसोरो खोन्थागोन अब्ला नोङो बिसोरनि गाज्रि होननायाव नोङो गाज्रि साननानैबो लाद्रायनो नाङा मानो होनोब्ला सोरबा सोरबा मोजांखौबो गाज्रि होननानै खिन्थायो आरो गाज्रिखौबो मोजां होननानै खिन्थायो बेनिखायनो नोङो मोजां साननानैसो बेफोरखौ नायनानै गाखोनांगौ आरो बिसोरनि सायाव फिडबेकखौबो होनो नांगौ आरो आंबो बिदिनो खालामो मोजांखौ मोजां होनानै होयो आरो गाज्रिखौ गाज्रि होनानै होयो